السلام علیكم آپ كا بہت شكریہ آپ نے مجھے صحیح سلامت میری منزل تک پہنچایا آج كے ٹائم میں اتنے نیک اور اتنے مددگار لوگ بہت كم ملتے ہیں آپ بہت اچھے مزاج كے لگتے ہیں میں آپ كی بہت زیادہ شكرگزار ہوں چونكہ آج كے ٹائم میں اور آج كے ماحول كا آپ كو پتا ہی ہے كہ پیسے بھی لوٹتے ہیں اور غلط منزل پہ بھی پہنچاتے ہیں لیكن مجھے آپ كا رویہ اور آپ كی عادتیں بہت پسند آئی ہیں آپ بہت ہی اچھے اور بہت ہی شائستہ مزاج كے رویے كے انسان ہیں آپ نے كوئی بھی فراڈ نہیں كیا كوئی بھی مجھ سے زیادہ پیسے نہیں لیے اور پھر بھی آپ نے میری اتنی اچھے سے مدد كی مجھے گائیڈ كیا یہاں كی شہروں كے بارے میں یہاں كی دكانوں كے بارے میں یہاں كے لوگوں كے بارے میں بتایا میں اس شہر میں بھلے ہی نئی ہوں لیكن آپ نے مجھے سب كچھ پہلے سے ہی بتا دیا میں آپ كی بہت بہت زیادہ شكرگزار ہوں میرا گھر قریب میں ہی ہے آپ نے مجھے یہاں پہنچایا آپ كا بہت شكریہ میں آپ كو اپنے گھر بلانا چاہوں گی امید ہے آپ میرے گھر ضرور آئیں گے میں آپ كو چائے پہ بلانا چاہتی ہوں اور میں آپ كا شكریہ اور اچھے سے ادا كرنا چاہتی ہوں پلیز میرے گھر آئیے گا میں آپ كی بہت بہت زیادہ شكرگزار ہوں اللہ حافظ